हमारे घर वाले टी वी चैनल बहुत से फ़ॉलो करते हैं जैसे कि इण्डिया न्यूज़ ए बी पी न्यूज़ इण्डिया टी वी ऐसे बहुत से न्यूज़ चैनलों के बारे में मेरे घरवाले फ़ॉलो करते हैं गाँव में भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के अख़बार आते रहते हैं जैसे कि अमर उज़ाला दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान अख़बार ऐसे बहुत से आते हैं और हमारे सबसे ज़्यादा हमलोग के गाँव में फ़ॉलो किया जाता है अमर उज़ाला अख़बार जो कि सुबह सुबह एक लेकर आते हैं सुबह सुबह एक आदमी लेकर आता है पूरे गाँव को बाँटता है वही दो दो रुपये तीन तीन रुपये लेता है एक पेपर का और वही मतलब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय अख़बार है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उसको मन से पढ़ा जाता है और टी वी में तो हमलोग को इण्डिया न्यूज़ देखना ज़्यादा घरवालों को पसन्द है और समाचार एक तरह से यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जिससे हमलोग को देश विदेश के बारे में पता चलता रहता है वहाँ पर क्या हो रहा है कहाँ का वातावरण कैसा है कहाँ पर कैसा माहौल बना है कोरोना वायरस के समय भी यह सब बहुत ज़्यादा क़ाबिल साबित हुआ था इससे पता चलता है कि हमलोग कितना आगे चल रहे हैं इस समय और न्यूज़ एक अच्छी व्यवस्था है जिससे बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलता है देश विदेश में कहाँ युद्ध हो रहा है कहाँ शान्ति का माहौल है कहाँ कुछ ऐसे ही हमारे जिले हमारे गाँव हमारे घर कहाँ पर मर्डर कहाँ पर हत्या क्या हुआ स्कूल के बारे में कॉलेज़ेज़ के बारे में कब छुट्टी है कब खुलेगा कब बन्द होगा इस तरह से बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के बारे में किसी का काला चिट्ठा खोलने के बारे में यह सब बहुत ज़्यादा मीडिया वालों का भी बहुत काम फ़ेमस होता है क्योंकि उन लोग को बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं वह लोग बहुत ज़्यादा उनलोगों को उनलोगों को बोलने का भी टैलेन्ट बहुत ही अच्छे से होता है क्योंकि वह लोग एक अच्छा से बोलकर समझा सकते हैं यह भी बहुत मुश्किल काम होता है एक तरह से और इण्डिया न्यूज़ बहुत ही अच्छा न्यूज़ है वहाँ पर हमलोग देखते हैं समझते हैं और वह तो बच्चों को भी टॉप हन्ड्रेड ख़बरें रोज़ रोज़ आती हैं गाँव इस समय देश विदेश में बहुत ही ज़्यादा ख़बरें रहती हैं इसी वजह से हमलोग को सबकुछ पता चलता है घर पर ही बैठे बैठे टी वी के माध्यम से हमलोग सबकुछ देखते रहते हैं और यह होता है कि न्यूज़ पेपर में हमलोग अमर उज़ाला न्यूज़ पेपर को बहुत ही अच्छे से फ़ॉलो करते हैं अमर उज़ाला न्यूज़ को हमलोग बहुत ही अच्छे से फ़ॉलो करते हैं क्योंकि वह अच्छा न्यूज़ है वहाँ पर वह वायरल न्यूज़ आता रहता है और वहाँ पर अच्छे अच्छे न्यूजेज़ बताते रहते हैं और और यहाँ पर कहाँ पर क्या हो रहा है कहाँ पर गोली कहाँ पर अटैक कहाँ पर कुछ ऐसी तरह बहुत सी बारे में पता चलता है किसानी का कहाँ पर लॉस अन्न का दाम कहाँ कम कहाँ ऊपर फ़ैक्टरीज़ में कहाँ पर किस का सामान लेना चाहिए किसका सामान नहीं लेना चाहिए पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा कितना घटा चीनी का दाम इस न्यूज़ के ही माध्यम से हमलोग को इस सबके बारे में पता चलता है कब किसकी भर्ती आ रही है कब किसकी भर्ती जा रही है कब किसके बारे में कितना हमलोग कर सकते हैं

यही सब है नॉर्मल और फिर और जो टी वी न्यूज़ होता है हमारे बड़े बुजुर्ग़ को पहले सब को बारे में पता नहीं चल पाता था इसलिए उनलोगों को गाँव घर या शहर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता चलता हम बड़े बुजुर्ग़ रेडियो से ही सुनना पसन्द करते थे उससे ही उनलोगों को पता चलता था और इसके बारे में वैसी छोटी छोटी खबरें पता चलती रहती हैं हमलोगों को फ़ोन आने से हमलोगों के फ़ोन में ही देखते न्यूज़ देख लेते हैं इससे बहुत यूट्यूब गूगल इससे भिन्न भिन्न प्रकार के ऐप मोबाइल इसकी वज़ह से हमलोग को बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न तरीके से और भिन्न भिन्न यन्त्रों के द्वारा हमलोग को पता चलता रहता है इसलिए हमलोग न्यूज़ उज़ देख लेते हैं पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं कौन सा खेल कौन सा गेम कौन फर्स्ट आ रहा है कौन लास्ट आ रहा है इससे न्यूज़ के बारे में हमलोग ऐसे पता चलता है पत्रों में अमर उज़ाला सबसे प्रसिद्ध है हमारे यहाँ वही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लोकप्रिय पत्र अमर उज़ाला है और